क्या नमस्ते क्या मेरी बात स्काई रेसीडेंसी से हो रही है मुझे आपके मुझे आपका यहाँ कमरा बुक करना था तो क्या आप मुझ अपनी सुविधाओँ के बारे में बता सकते हैं तो मैम ए सी क्या कैसा किराया होता है चार जन के हिसाब से चाहिए है डबल रूम में चाहिए है तो मैम बुकिंग का क्या कैसा सिस्टम रहता है आपका

हाँ जी और पेमेंट का क्या मैथड रहता है तो मैम आपको मे को क्या कहते हैं छब्बीस जनवरी और सत्ताईस जनवरी के लिए कमरा चाहिए तो क्या आपका ख़ाली है हाँ जी तो क्या हमें आने के पहले से कमरा बुक करना होगा कि आने के बाद ही आप बुक कर देते हैं हाँ जी और मैम आपके यहाँ नाश्ते के अलावा खाने पीने की क्या फेसिलिटीज़ है हाँ जी और अगर हमें कुछ फंक्शन या कुछ इस टाइप का रह कर करना होगा तो क्या उसकी भी फैसिलिटीस मिलेंगी हाँ जी जी मैम तो मैम आपका क्या कहते हैं हम आ कर सीधा बुक कर देंगे तो आपका चलेगा कि हम आपको पहले से ही करें तो चलिए ठीक है मैम मैं फिर थोड़ी देर से आपको बुकिंग कर देती हूँ कंफ़र्म कर देती हूँ

हाँ जी मैम थैंक यू मैम